ہیلو کیا آپ شیرے پنجاب سے بات کر رہے ہیں جی میں علی گڑھ سے محمد عامر بات کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تین دِن سے بارش رُک نہیں رہی ہے اور علی گڑھ میں پانی بھی تھوڑا بھر گیا ہے اور نقل و حمل کے لیے کوئی سہولیت بھی دستیاب نہیں ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اِن حالاتوں میں کوئی آڈر ڈلیور کر سکتے ہیں